हमरा सभसँ नीक बुननाइ लगैया स्वीटर एहि दुआरे स्वीटर बुननाइ नीक लगैया जे हमरा ओ बड पसन्द अछि स्वीटर स्वीटर बुनलहुँ तऽ बेटा बेटी पति ई सभ पहिरलनि साल बुनलहुँ स्वीटर बुनलहुँ मफलर बुनलहुँ मौजा बुनलहुँ छोट बच्चाके काँटा आ ऊनसँ एहि दुआरे काँटा ऊनसँ बुनैत छी जे हमरा पास ओतेक साधन नहि अइ जे हम रेडीमेड किन कऽ पहिरायब या कोनो मशीन कीन कऽ ओहि पर सी कऽ पहिरायब आम आदमी छी आ शुरूसँ अपन अपना हाथक सिलाइ अइ अपना हाथक काज अइ तऽ अपन हम स्वीटर अपने हाथसँ बुनलहुँ आओर सभ बच्चा सभके पहिरेलहुँ ओढ़ेलहुँ पैसाके अभावमे मशीन नहि खरीद सकैत छी जे मशीन खरीद कऽ ओहि पर करब परिश्रम करैत छी अपना हाथक लुड़ि अइ अपन जेहन मन होइया जाहि डिजाइनके मन होइया तेहन फूल दऽ कऽ तेहन डिजाइन दऽ कऽ तेहन छोट पैघ बन्डी बनेलहुँ हाफ स्वीटर बनेलहुँ फूल स्वीटर बनेलहुँ जेहन मन भेल तेहन बनेलहुँ रङ्ग विरङ्गके स्वीटर बनबैत छी साल बनबैत छी मोफलर बनबैत छी टोपी बनबैत छी मौजा बनबैत छी ई सभ हम सभ अपनेसँ अथि कथि कहैत छै ऊन आओर काँटासँ ई सभ बनबैत छी ऊन काँटासँ बुनलहुँ आ दिनभरि अपन एहिमे लागल छी जे घरके काज भेल सेहो केलहुँ आ इहो काज कऽ लेलहुँ दुनू काज भऽ गेल आ समयक किछु बचत भऽ गेल पैसाके भी बचत भेल एहि दुआरे जे आम आदमीके लेल बजारमे बड महग भेटैत छै स्वीटर टोपी मोफलर लिअ किछुओ लिअ तऽ बजारमे रेडीमेड बड महग भेटैत छै तऽ आम आदमीके लेल ई सभ बड़ा भिराह भऽ गेल छै आ ई हमरा अपना हाथक लुड़ि अइ तऽ ई सभ हम अपने बनेलहुँ आओर धिआ पुताके पहिरेलहुँ सभके पहिरेलहुँ पतिके पहिरेलहुँ अपने पहिरलहुँ रङ्ग विरङ्गके बुनैत छी रङ्ग विरङ्गके डिजाइन बला फूल बला जेहन मन भेल तेहन ऊन काँटा पर बुनि कऽ आओर सभकेँ पहिराबैत छिअनि